हेलो हम राजीव झा बजैत छी हँ हम तऽ एहिठाम नव एलियै यऽ तऽ हमरा एहिठामक पर्यटन स्थलके बारेमे अपने जानकारी बतेबतियै जानकारी देतियै कि की छै जगह ताहिके बारेमे

हम बाहर से आयल छियै तऽ हमरा एहिठामक पर्यटन स्थल जेना छै कालीदासके जन्म स्थल एहि सभकेँ बारेमे विशेष जानकारी बतेबतियै हँ हमरा लगमे समय अछि पर्याप्त

अच्छा हँ हँ हँ हँ

जी

अच्छा तऽ ई सीतामढ़िएमे छै अच्छा

अच्छा जी ओऽ हँ हँ

हँ हँ तऽ अपने रहबै तखने हमरा मायके दर्शन भऽ सकतै

एहि बा अपनेके कृपा हेतै सर हँ

धन्यवाद हँ धन्यवाद धन्यवाद सर ठीक छै तऽ हँ धन्यवाद अपनेके एहिके लेल जी ठीक छै